मेरे बचपन दियां बड़ियां यादां न में इक इक करियै सनानियां तुसेंगी अस बचपन कोला चलदे होंदे बकरियां चारदे होंदे हे निक्के निक्के होंदे हे मेरा निक्का भ्राऽ हा बड़ा उ'नें दिनें बड़ियां गरीबियां होंदियां हियां साढ़ी बाड़ी बी इ'यां ठौकरें दी बाड़ी बांह्दे हे अस ते लांदे रेह् इ'यां कुसै कोला मंगियै लैती दी ही जमीन असें लांदे रेह् उत्त बकरियां निक्के निक्के होंदे रेह् बकरियां चारनियां अगड़े जाना कुड़ियां स्हेलियां होनियां उ'नें किश किश आह्नना ग्रुप बनाइयै खानै गी ढोड्डा किश लेई औना कोई गरने दे पत्तर चुनी ओड़ने ओह् बनाने गरने खाने किश दे होऐ मरूद होन कुसै दे मरूद लेई होने जाइयै ओह् चीरियै खाने बड़ा ठीक लगदा हा बचपना गरीबी बी बड़ी दिक्खी कच्चे कोठे होंदे हे साढ़े पानी बी इन्ने दूर होंदा हा अस घड़े पर गै आह्नदे हे इक दिन पानी ढोना ते इक दिन मित्ती ढोनी मिट्टी लांदे हे ते बचपन बिच मिगी मिट्टी लाने दा बड़ा शौक हा बाकी अपने ननिहाल बी अपने नानी होंदे बी जाना ते उ'नें बी मित्ती लोआनै गी जाना कुतै कुतै अग्गें शादियां होंदियां हियां इ'यां लोकें गी इक दूऐ दे कम्म कराने गी जंदे हे मित्तियां लोआनै गी सफेदियां करानै गी जंदे हे अजकल ते पक्कियां कोठियां बनाइयां लोकें छड़े पैसे दे कम न पैसे लाओ ते करो अस इ'यां बनांदे होंदे हे इक दूऐ दे कम्म काली मित्ती फेरनी आह्ननी मौंग आह्नना एड्डे दूरा इक दिन असें पानी ढोना इक दिन असें मित्ती बनानी ते इक दिन असें ओह् लानी इक दूऐ दे जाइयै लोआनी स्हेलियें नै जाना अपने बड़ा शैल दिन हे ओह् नज़ारे होंदे हे ते शैल मिली जुलियै कम्म करदे हे अजकल कुत्थै लोकें कोल टैम गै नेईं इक दूऐ दे जाने गी जंदे गै नेईं कम्में गी अपने अपने बिज़ी रौंह्दे भाई नौकरियां कम्म बी हैन इसलै असें ई कम्म नेईं थ्होंदे अस घरें दे गै करदे हे जाइयै निक्के निक्के मेरे पंदरां साल दी ही मेरा प्योऽ मरी गेआ साढ़े इन्ने मांह् लग्गे दे हे उस सामंत मक्कां लग्गी दियां हियां इन्नियां में कल्लै किट्ठियां करनियां मेरे भ्राऽ बी निक्के निक्के हे कल्लै किट्ठे करियै कन्नै ओह् करना सामंत कोई मडद बी निं था में झल्ल बी देना बाड़ी जमीन बी सांभनी अपनी जिन्ने तगर मेरा भ्राऽ खरा निं होएआ में बड़ा गै कश्ट दिक्खे दा बाऽ चलो ठीक ऐ केह् करना मेरे नसीबें ई होग दिक्खी लैता में ते जलदे अस इ'यां इक दूए दे घर जंदे हे नानी ही मेरी उन्ने बड़ी मदद कीती दी मेरी मम्मी बी उन्ने बी बड़ा स्हारा दित्ते दा असें ई इत्थै तगर पजाया अग्गें हून ब्याहेआ बरेआ दित्ता असेंगी भेजेआ बा चलो ठीक ऐ हून बच्चे बी होए दे ठीक सारा किश चला दा ते चलदे रौंह्दा दुक्ख सुख बड़ा दिक्खे दा असें तैह्लूं घाऽ बी बड्डने काह्ड़ियां लानियां बेचने बड़ा किश कीते दा जेह्ड़ा अपना बचपनै च बड़ा यादां जेह्ड़ियां बकरियां चारी दियां डंगर चारने भज्जरै दे पार लाने नाले टप्पने ते किश बी निं होंदा दूरें दूरें बी चली पौना अजकल कुत्थै चली सकदे पैर दर्दां होई जंदियां बच्चें दे चढ़ाइयां बी निं चढ़ोंदियां अस चढ़ाइयां बी चढ़दे हे साढ़े जित्थै पानी हा अस चढ़ाई चढ़दे हे ढक्की ढलियै जाना ते ढक्की नेही चढ़ियै औना ओह् घड़े लेइयै जे अजकल घर घर पानी न ते भरियै अपने टंकियां बनाई दियां लोकें ते साढ़ा बचपन इ'यां गुजरे दा ते तां निं मस्त हे अस अजकल दिक्खो आं बच्चें गी किन्ने रोग लग्गे दे निक्के निक्के बच्चें गी बी रोग चला दे अस ठीक रौंह्दे हे सारे चलदे रौंह्दे हे होई जंदी ही ते कन्नै अपने बी कम्म करना दूऐ दे बी कराना एह् थोह्ड़े शैल अपने मस्त रौह्ना आं खुशी खुशी आ अजकल जिन्ने घरें बेही बेहियै करना पौंदा जैदा बमारियां जैदा रोग लग्गे दे लोकें गी अस ठीक गै रौंह्दे होंदे हे सारे खाने पीने दी बी कोई निं थी असें अपने नानकें दे जाना ते उत्थै खाई लैनी शैल जो मिली आ उ'ऐ खाना कुसै कोला मंगाई बी लैना ते गरीबी दिक्खी दी थोह्ड़ी मतलब इ'यां मक्कें दे ढोड्डे बी खाद्धे दे बड़ी गरीबी आई थोह्ड़े चिर ते कोई बी कमानै आह्ला नेईं र'वै ते केह् करना कि'यां खाना असें बीह् रपेऽ ध्याड़ी लैती दी ते कनकां बड्ढी दियां ते कनक बड्ढी दियां लोकें दे ते मजबूरियां करनियां फिर रुट्टी खानी शामी लै अपने दिन पूरे कीते दे कट्टे दे असें गरीबियै दे अजकल खरे ते अजकल कोई सौ रपेआ लेइयै बाह्र निकले ते दस्सें रपेंऽ दे स्हाबै होंदा साढ़े लेई दस्स रपेऽ बी सौ रपेआ दे बराबर हे ते करदे होंदे असें गुजारा कीते दा आ असें शैल सारा दिन मस्त रौंह्दे हे हून इन्ना कुत्थै लोकें गी इन्ना पचदा निं लोकें गी हून खाना होऐ असें बैर खाने चुनियै बैर दूऐ कठेर बैर आखदे हे ओह् चुनी चुनियै लून लेई जाना घरा तिली लेइयै खानी बेही बेहियै कुड़ियें अपने एह् मुंगफली दस्सी दी मूंगफली बी असें लैती दी चुआन्नी दी बी लैती दी कुल्फी असें लैती दी चुआनियें दी अजकल ते थ्होंदी असें एह् नेहि्यां चीज़ां खाद्धी दियां दलसियां ते देहीं दित्ते दे बकरियें दे दुद्ध असें पीते दे चाहीं पीती दियां कन्नै ढोड्डे खाई ओड़ने एह् पीलियां मक्कां होंदियां यैलो कलर दियां आखदे हून बच्चे अजकल ते एह् पीलियां मक्का ते एह् ढोड्डे बनाने ते खाने असें ते घरै दे देसी घ्यो बी होंदे हे ओह्बी खंदे हे बा इ'यां लूनै मरचें कन्नै बी खाई ओड़दे हे रुट्टी खाई लैंदे हे अस ते असेंगी निं था सब्जी थ्होऐ ते खरी नेईं तां नेईं खाई लैना मस्त रौह्ना अपने ते कम्म करने अजकल जागत खाइयै ते लेटी रौंह्दे ते ओह् पचदियां नेईं थी रुट्टियां कुत्थै पचनियां कुतै जाना गै नेईं कम्म होंदे हे साढ़े ताहीं कम्म बड़े होंदे हे होंदे हे करदे हे